भारत में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ आठ बताई गई हैं भरतनाट्यम सबसे पुरानी है कुचपुड़ी दक्षिण पूर्वी तट कत्थक उतर कथकली मोहिनीअट्टम दक्षिणी पश्चिम तट ओडिसी पूर्वी तट मणिपुरी पूर्वोतर और शास्त्रीय नृत्य असम उत्तर पूर्व कुचपुड़ी भारतीय नृत्य की शास्त्रीय शैलियों में से एक है इस सभी के तीसरे और चौथे दशक के आसपास यह इसी नाम के नृत्य नाटक की एक लम्बी समप्रद परम्परा से उभरा है दरअसल कुछ कुचपुड़ी आंध्र प्रदेस की कृष्णा जिले के एक गाँव का नाम है यह लगभग पैंतीस किलोमीटर है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ आठ हैं कत्थक भरतनाट्यम कथकली मणिपुरी ओडिसी कुचिपुड़ी शास्त्रीय और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्यों में तांडव और लास्य पार्वती दो प्रकार के भाव पर लक्षित बताए गए हैं कुचपुड़ी प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की एक हैं इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचपुड़ी नामक गाँव में हुई थी